چیزیں تینوں طریقے سے دیکھی جا رہی ہیں کہ کچھ طلباء ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں چونکہ تعلیم سے ہی روزگار جڑا ہوا ہے تو جتنی بہتر تعلیم ہوگی اتنا بہتر روزگار ہوتا ہے کچھ لوگوں کے خاندانی کاروبار ہوتے ہیں تو ان کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ خود شخصی ہوتی ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے شوق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اور بعد میں انہیں خاندانی کاروبار کرنا ہوتا ہے تو دیکھا جائے تو اسکول کے طلباء جو تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ نوکری ہی حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں تو اگر دیکھا جائے تو جو دیہی علاقے ہیں وہاں روزگار نہیں ہوتے اگر ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو ہم دیہی علاقوں میں کیوں نوکری ڈھونڈیں گے ہم اپنی کوالیفیکیشن کی وجہ سے ہم اپنے بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی تعلیم کا اور طلباء کو اپنی حاصل کردہ تعلیم کا صحیح حق مل سکے